पहिने अथी हमरा सबके तऽ गरीब परिवार छी कमे होइए जे सब धनिकहा सब छै ओकरा सबके तऽ बेसी बेसी अन्न होइ छै बेसी बेसी खेती बाड़ी होइ छै तऽ ओसब तऽ बाहर बाहर बेचैया आओर हमरासबके तऽ अपन घरेमे खतम भऽ गेल कनी मनी भेल तऽ गाँवे घरमे बिका गेल आओर बाहर तऽ गेल नहि आब ओ रङ्ग रङ्गके अथिये लैया पहिलका तऽ धान सब छलैए बासमती आओर अथि मलिद्दा ओसब तुलसीफ़ुल ओसब गम गम करै छलैया आब तऽ रङ्ग रङ्गके बाहरसँ अबै छै आओर ओ चाउर सब ने गमकै छै ने किछु आओर मऽहग दुनिआँके आओर ई चाउर सब ई धान सब तऽ आब हेबे ने करै छै आब तऽ सब बाहरेसँ अबै छै आ ओहुमे जेसब बड़का आदमी छै से ने अपन बेसी खेती गृहस्थी करै छै बाहर बेचै छै आओर हमसब छोट मोट आदमी छी तऽ हमसब तऽ घरेमे अपन रखलहुँ आओर घरेमे सँ कनी मनी बचल तऽ गाँवे घरमे बिका गेल हमरासबके तऽ से सब छै नहि आओर घटल तऽ कीनेबो कयल किनियो कऽ लबै छी दै छै तऽ एतऽ महगा महगा चाउर आओर कोनो गतिके नहि पाबैनो तिहार जे करै छी तऽ पहिले जकाँ थोड़े कोनोने कहत जे हम अथि छै मलिद्दा छै तऽ बासमतीओर छै आ कोनो ने गमक ने किछु ने आओर तत्ते महग महग बोरा दै छै जे आब किछु कहै के नहि आओर लोक लेबे करै छै हमसब तऽ लेबे करै छियै लेकिन आब पहिलका किछु नहि छै सबचीज भऽ गेलैए दू नम्बर पैसा लै छै एक नम्बर लेकिन सबचीज कऽ देलकैया आब दू नम्बर दोकनदारो सब तऽ